मूंखे पहिरियों ऐं पहिरें खां ई रोटी करण जो इलाही शौंक़ु आहे मां रोटी करण खां पहिरीं जेकी भाॼी चाढ़ण जी हुजे उहा भाॼी मां पहिरीं वढे छॾीन्दी आहियां त रोटीअ करण जो मूंखे पोइ कोई वांदो न अचे ऐं मां मसाल्हा बि पहिरियों ई ठाहे छ्ॾींदी आहियां ऐं पोइ सभु थी वञे पोइ मां भाॼी चाढ़ींदी आहियां त भाॼी बि सुठी सवाद वारियूं थींदियूं आहिनि तंहिंकरे भाॼीअ चाढ़ण खां पहिरीं उन भाॼियुनि खे वढे ऐं छॾिणो खपे त भाॼी बि जल्दी चढ़ंदी आहे ऐं सवादु बि इलाही ईंदो आहे